शिक्षणीक रिणां बद्दल म्हाका चड म्हायती ना बट खूब कमी प्रमाणान आसा आसा म्हणल्या जाता आनी ती म्हणल्यार शिक्षणीक रिणां खातीर जी माहिती म्हाका आसा ती थोडक्यांत हांव सांगता आतां शिक्षणीक रिणां म्हणल्यार शिक्षणीक लोन म्हणपाक शकता आमी आतां खुबशे भुरगे गोंयांत अशे आसा जांकां पालक शिक्षणाक आदार करपाक शकना आनी ते खंयचेय कॅटेगरीचे आसूं एस टी एस सी ओ बी सी आतां जे पालक आपल्या भुरग्याक शिक्षणा खातीर खर्च करपाक शकना जांकां आर्थीक परस्थिती बिगड उरता ते भुरगे आपलें शिक्षण पूर्ण करपा खातीर सरकारा कडल्यान शिक्षणाचें रीण घेवपाक शकता आनी शिक्षणाचें रीण घेवपा खाती तेमी डायरेक्ट एडुकेशन डिपार्टमेंट म्हणल्यार शिक्षण खातें हांचे कडेन वचून आपली पासींग सप सर्टिफिकेट मार्कशीट जी आसा थंय दिवन तें शिक्षण रीण घेवपाक शकता सो आतां शिक्षण रीण घेवपा खातीर थोडे इनफो माहिती म्हणल्यार ताचे मार्क्स बरे उरपाक जाय आनी बरे मार्क्स बरे उरले जाल्यार ते शिक्षण पूर्ण करपा खातीर स्कॉलशीप बी हें अप्लाय करपाक शकता जेका लागून जे शिकपी भुरगे आसा ताका लागून मार्क्स तांकां शिक्षणाक कसलीच अडचण नासतना आपले भुरगे जे भुरगे आपलें शिक्षण पूर्ण करपाक शकता आनी म्हजें एकली इश्टीण आशिल्लें ताणे बी एडाक लागून ताका शिक्षण पूर्ण करपा खातीर ताका पालक आदर करपाक शकनासले आनी तें पेडणे बी एड करतालें सो पेरेंसाचो तितलो आदार नाशिल्ल्या कारणा लागून ताणें तें चली एस टी आशिल्ली सो तेणें शिक्षण रीण घेतिलें आनी जाका लागून ताका खूब फायदो जालो तें आतां बरे पैकी शिक्षण घेवन खंय एक टीचर म्हूण कामाक लागलां सपोज तें मेळोनासलें जाल्यार एकादें तें खंय ना खंय शिक्षण आशिल्ल्या कारणाक लागून ताजो फुडार जो आसा तो त्रासान उरता आसलो